हँ खुश रहू कहू कॉलेज तऽ परसु सँ खुलि रहल यऽ आ ड्रेस मे आयब नहि टाइमिंग तऽ वएहा छी और अहाँ सँ जे जूनियर वला यऽ नया क्लास जे भेल यऽ ओकरो सबकेँ वेलकम समारोह छियै हँ परसुए छियै कनि आबि कऽ जे छै ने सजाइयो सब देबै हँ आओर अहुँसबके क्लास चालू भए गेल हँ दस सँ चारि बजे तक चलत हँ अरे अथियो अहाँसबके रिजल्टो आबि जायत तऽ सेहो लए लेब और एगो अथि नहि देलियै रहा किदून तऽ कहै छै असर वला मे गेलियै रहय तऽ ओकरो सर्टिफिकेट आबि गेल ये सेहो लए लेब आबि कऽ हँ क्लास चलत अखन एक महीना चलत ओकरबाद फेर अहाँसबके त अथीये चालू भए जायत तऽ आबि कऽ कनी क्लास कए लेब हँ क्लास करय सँ अहींसबके ने फायदा होयत हँ ठीक छै आबू कॉलेज तऽ हम दए देब नोट हँ कोन विषय के नोट लेबै ठीक छै हिन्दियो के दए ठीक छै दए देब हँ हँ हम अखन डेट यऽ आबू ने पहिले कॉलेज कॉलेज खुलै के बाद देखै छियै अभी नोटिफिकेशन नहि एलैया बुझलियै तऽ नोटिफिकेशन एतै तहन ने नोटिफिकेशन आयत तऽ भेजे देब सबके बता देल जेतै ने हँ ठीक छै वएह की हेतै वेलकम समारोह मे दिया सब जलतै सब बच्चासब एतै कनी अहाँसब कार्डबोर्ड पर अथि सब जे होइ छै ने पीएलएम सब सेहो सब बना लेब ओहो सब तऽ बुझतै ने हमर नहि नहि अहीं ने बनेबै तब ने ओ देखतै की हँ बच्चा सब की हमर सीनियर केना केलकै की केलकैया अहिसब न अहींसब सँ ने ओहोसब सीखतै तऽ तँ लए कऽ कनी बना कऽ अनबै तऽ हमरो नीक भए जायत आ कनी आबि कऽ सवेरे सजा धजा देबै हँ रंगोलीसब बना लेब अहाँसबके जे सही लागत कनीटा सिड्यूल के हिसाब सँ करि लेब नया कोनो बच्चा यऽ की हँ की लागत वएह अहाँके जे डॉक्यूमेंट सब लागल एहिबेरा जे छै ने कनी बच्चा के कहि देबै रिजल्ट आबि गेलैय ने हँ त ओकर आवासीय आइ सब बना लेतै कनी तऽ नीक रहतै सुविधा भऽ जेतै फी तऽ लागबे करतै अहाँकेॅं लागल ओकरा नहि लगतै फी के बिना काज होइ छै वएह पछहत्तरि हजार ठीक छै आब अहाँ कहबै तऽ कम कए देबै कॉलेज फी नहि लागतै यएहा ने यूनिवर्सिटी फी देतै ठीक छै ठीक छै आबि जायब तीन परसु सँ